السلام علیکم جی میں اپنے اسمارٹ فون یا لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہوئے پانی کی کمپنی کی ویب سائٹ یا ایپ پر جاؤں گی اور واٹر اتھارٹی کے ویب سائٹ کے پیمنٹ آسٹری سیکشن میں جا کر چیک کروں گی کہ بل ادا ہوا ہے یا نہیں جی میں اپنی واٹر ایتارٹی کی ویب سائٹ پر لاگ ان کر کے پیمنٹ ہاسٹری سیکشن میں جاؤں گی جہاں مجھے دکھائی دے گا کہ بل کب اور کس وقت ادا کیا گیا ہے اگر بل ادا ہو چکا ہوگا تو وہاں تاریخ اور وقت کے ساتھ تصدیق موجود ہوگی جی جی اگر ایسی صورت میں میں کمپنی کے کسٹمر سروس نمبر پر کال کروں گی یا پھر کسی قریب دوست یا رشتہ دار سے درخواست کروں گی کہ وہ میرے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو کر بل کی تصدیق کریں شکریہ